رقص ایک ایسا فن ہے جو مختلف ثقافتوں زبانوں اور طبقوں کے لوگوں کو ایک ساتھ لا سکتا ہے یہ انسانی جذبات اور خیالات کو بغیر الفاظ کے ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے رقص ایک ایک مشترکہ انسانی تجربہ ہے جو سب کو جوڑتا ہے اس میں جسمانی حرکات کے ذریعے جذبات کا اظہار ہوتا ہے مختلف قوموں کے لوگ ایک ساتھ رقص کر کے ایک دوسرے کی ثقافت کو سراہتے ہیں یہ تعصب اور تفریح کو کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے رقص میں شامل ہونے سے فرد کو قبولیت اور خود اعتمادی کا احساس ہوتا ہے یہ ایک ایسا پلیٹفارم فراہم کرتا ہے جہاں سب برابر ہوتے ہیں رقص میں نسل مذہب زبان یاذات پات کی کوئی قید نہیں ہوتی یہ تہذیب تہذیبی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے شادیوں تہواروں اور جشن میں رقص سب کو ایک جگہ اکھٹا کرتا ہے رقص نوجوان میں توانائی پیدا کرتا ہے یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور خوشی کا ذریعہ بنتا ہے رقص کے ذریعے معاشرتی شعور اور ملتا ہے شور ملتا ہے یہ لوگوں کو ایک ٹیم کی طرح کام کر سک سکھا سکتا ہے رقص میں ہر فرد کی شرکت اہم ہوتی ہے جو اتحاد کو ظاہر کرتی ہے یہ افر افراد کو خود کو خود طور پر اظہار کرنے کا موقع دیتا ہے